दा आङो गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों थुख्राजारनिफ्राय दा आङो केब बुकिं खालामनो नागेरदों केब बुकिं खालामनायनि थाखाय आङो खाथि खालायाव थानाय गारिफोरखौ सोंदों आङो गुवाहाटीयाव थांनांगौ आंनो बेवहाय बबेबा गारि मोनगोन नामा होन्नानै होन्नानै हाय आंङो सोंनाय जादों गुवाहाटीयाव आङो एसे गोख्रैनो इमारजेनसि थांनांगौ जानांगौ फैदों मानो होनब्ला आंनि मानो होनबा आंनि न' न' न'खरनि मानसिआ हस्पिटेलाव दङ' बिनि थाखायनो आं गुवाहाटीयाव गोख्रैनो थांनांगौ जादों बेनि थाखायनो आंनो गारि नांगौ बेखायनो आं खाथि खालायाव थानायाव बास्टेनाव सोंदों आंनोहाय गारि मोनगोन नामा केब बुकिं खालामनाय समावहाय उभेरफ्राव आंनो गारिखौ मोनगोन नामा होन्नानै सोंनाय जादोंमोन नाथाय आं गारिखौ मोननो हानायनि फैयाखै बेनिखायनो आं केब बुकिं खालामनांगौ जाबाय